नेईं साढ़े जम्मू दे बिच ते कोई इशू नि ऐ अड्रेस दा इत्थै ते साढ़े सिम्पल ड्रेस न ते कोई स्पोर्ट दे थ्रू स्पोर्ट दा बी कोई इशू नि हैबी इत्थै सारियां गेमां खेलदे न अपने ते कोई इशू नि आंदा ऐ फ्ही बैटिंग बी खेलदे न गैंबलिंग बी खेलदे न ते अड्रैस इशू जेह्ड़ा सुप्पोटेर दे रिलेटेड ऐ जेह्ड़ा ते एह् कोई इशू उशू नि आंदा ऐ जम्मू दे बिच